ईअं त मूंखे ॿूटा लॻाइण जो ॾाढो शौक़ु आहे ऐं मां असांजे घर में नंढड़ो सो बग़ीचो आहे जिते घणेई तरह जा ॿूटा लॻलि आहिनि इन ॿूटनि में कॾहिं कॾहिं त कीड़ा पइजी वेंदा आहिनि इन कीड़नि खे रोकण लाइ मूंखे हिन जी मिटी बदिलणी पवंदी आहे अगरि ही कीड़ा लॻी वेंदा आहिनि ही कीड़ा इन लाइ लॻी वेंदा आहिनि जीअं पाण घरनि में बसर जो पाणी थियो चांहि पती जो पाणी थियो दाल जो पाणी थियो ऐं चांवरनि जो पाणी थियो ईअं विझंदा आहियूं त हिननि में कीड़ा लॻी वेंदा आहिनि हिन कीड़े खे रोकण लाइ पाण खे हिन खे मिटी बदिलणी पवंदी आहे मिटी बदिले करे हिन ॿूटे खे वरी खां लॻाए पोइ ऐं पाण खे ॿाहिरि दुकान ते घणेई तरह जा इन जा पाउडर मिलंदा आहिनि ऐं खाद मिलंदा आहिनि इन खाद जे टाइम टाइम ते विझणु विझिबो आहे त हिन में पोइ कीड़ा कान लॻंदा आहिनि ऐं ही ॿूटा सुठी तरह पिया हूंदा आहिनि ऐं इहे इन परेशानी खे इन इन परेशानी अचण लाइ तव्हां हिन खे घर जो खाद न विझो जेतिरो थी सघे बज़ार मां सुठो खाद मिलंदो अथव जो हुन में हिकु पाउडर हूंदो आहे ऐं हुन पाउडर विझण सां हिन में जीव जंतु की जीव कीड़ा ही किव्लियूं ही कान पवंदा आहिनि